हमें गिटार के साथ अच्छा लगता है गाना गाना क्योंकि गिटारों में जो आवाज है धुन है वो उससे अच्छा कोई है ही नहीं क्योंकि मुझे आता है गिटार बजाना और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि उसके साथ साथ जो गाने में मजा है वो और चीज में नहीं है क्योंकि वो उसकी आवाज जो है जो उसका धुन है वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ साथ कोई और गा रहा है इसलिए मुझे गिटार के साथ साथ बजाना भी आता है और गाना भी आता है तो मुझे गिटार बेहद पसंद है क्योंकि उसमें जो राग होता है जो हम कोई भी गाना हम गाते हैं जो उसका धुन होता है मतलब उसका म्यूज़िक जो होता है वो एकदम बेहद अच्छा लगता है क्योंकि उसका म्यूजिक देखकर ही लोगों का मन भाते क्योंकि जब भी कोई गाना सेलिब्रिटी या फिर कोई सिंगर अगर गाना गाना गाना गाता है गिटार के साथ तो गिटार में ऐसा ही कुछ आवाज होता है कि जो उस आवाज को मतलब कि चेंज कर दे क्योंकि गिटार का आवाज और मनुष्य का आवाज थोड़ा डिफ़्रेंट है इसलिए जब दोनों मिलते हैं मतलब कि जब गिटार का आवाज भी सेम हो और गाने वाला भी सेम हो तो गाने में कुछ अलग ही रंग होता है इसलिए गिटार सबसे बेहद अच्छा है क्योंकि सबसे बढ़िया गिटार ही है उसका धुन भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है मेरे लिए तो मेरा फ़ेवरेट है गिटार ही